आय डेर हो एक पुस्तक जो किरण बेदीन परमेश दंगाल वांगडा बरयलां आपली बायोग्राफी ती वाचून म्हाका खूब बरें दिसलें ती वाचून म्हाका दिसता की भारत देशा लागून हांवें बी कितें करूंक जाता ह्या ऑटोबायोग्राफीन किरण बेदीन कशें कश्ट द्रेव घेवन सगळे कळून येता ल्हान आसतना किरण बेदीक शिकपाक आनी खेळपाक खूब उमेद आसली स्कुलान ती अव्वल नंबराचेर येताली परिक्षेकूय अव्वल नंबराचेर येताली स्पोर्ट्सान ती खेळपाक बरी आसली किरण बेदी एक मिडल क्लास बायल जावनय आपल्या भारत देशा लागून किदें केलें तें ह्या बायोग्राफीन कळून येता टेनीस खेळोवन नॅशनल आनी इंटरनॅशनल पदकां जिकून हाडलाय तिणे आपल्या भारत देशा लागून किरण बेदी भारतांतली पयली बायल मनीस जी आय पी एस ऑफिसर जाली आनी भारता खातीर ही एक व्हड गर्वाची गजाल त्या तेंपार पुलीस स्टेशनान चडशें दादले आसताले पूण ती एक बायल जावन ऑफिसर जाली किरण बेदीन आपलें घर सांबाळ्ळे आनी पुलीस स्टेशन बी सारकें सांबाळलें अशें ना की तिका केन्नाच त्रास नाशिल्लें सगल्यांक त्रास आसतात पूण ते त्रास किरण बेदीन केन्नाय पुलीस स्टेशनान दाखोवन दिलें ना तिणें खर निश्चय करून आपली जबाबदारी पाडली ही काणी वाचून म्हाका खूब प्रेरणा मेळटा की हांवें म्हाज्या देशा खातीर कितेंय करूंक दाकोवपाक शकता तरणाट्यांनी ही बायोग्राफी वाचुकूंच जाय आनी प्रोत्साहन घेवचें कितें तरी करून दाकोवपाक ही बायोग्राफी वाचून जो तरणाटो कितें तरी देशा लागून देशा देशा लागून कितें तरी करून दाखोयता ते तेन्ना आपलेंच न्हय पण जल्मा हाडटले आवय बापूचें नांव वयर काडटलो तांकां मान सम्मान मेळटलो आनी आपल्या भुरग्यांचेर तांकां गर्व जातलें